जीवनमे तऽ महत्वपूर्ण सबक सब के भेटल चाही भेटना चाही जाहिसँ दिमागके विकास शारीरिक विकास मानसिक विकास जीवन जियैके कला शैली मतलब अन्दरमे अपन आबि जाइ छै तऽ जीवनमे महत्वपूर्ण सबक हमरा लागैया जेकि हम ट्वेल्व सँ अथी बारहवीं कऽ तैआरी बारहवींमे आइ आइ टी प्रशिक्षण संस्थानके तैआरी करैत काल हम फैल भेलहुॅं जेकि जिन्दगीमे हम आइ तक कहियो नहि फैल भेलहुॅं रहय तऽ हमरा जे छै खुद पर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भए गेल रहय जेकि अधिकतर आत्मविश्वास अहंकारके कारण छै हमरा संग मे शायद ओही तरहके घटना भेलै जाहि कारण हमर जे छै अहाँकेॅं ओहिमे सिलेक्शन नहि भेलै ई आइ आइ टी के परीक्षामे तऽ एहि कारणसँ जे छै मतलब ई सबक मिललै जे कोनो भी चीजके जे छै अहाँकेॅं मतलब खुद पर बहुत अत्यधिक आत्मविश्वास नहि होना चाही तऽ खुद अहंकार नहि होना चाही कि जे हमर माए बाप हम तऽ ई छियै हम ओ छियै तऽ एतबो बेसी नहि करैके चाही कियाकि घमंड अहाँकेॅं सभक टुटै छै तऽ महत्वपूर्ण सबक हमरा जिन्दगीमे तऽ इएह घटल हँ तऽ आरो ध्यान नहि कए पाबि रहल छी तैयो जे छै लेकिन ई सबक जे छै भरि जिन्दगी भरि जीवनमे जिन्दगी कोसैत रहतै जे आइ आइ टी जेहेन संस्थानमे नहि जाए भेल खुदके गलतीसँ खुदके गलती से नहि जाए भेल उमहर तऽ आइ आइ टी के जाहिठामसँ लोकके लाइफ बदलै छै जिन्दगी बदलै छै